देख शहरों में कूड़े करकटों को रखने के लिए केकिंग की व्यवस्था रहती है जहाँ पर लोग मोहल्ले के लोग कचरों को ले जाकर के वहाँ रखते हैं या मोहल्ले में मुंसपिलटी की के जो इस्टाफ हैं या क्या कहते हैं ये नगर निगम के जो इस्टाफ हैं वहाँ जाते हैं और से ट्रेकिंग के स्थलों को में जो कूड़े जमा रहते हैं उसको ले जाते हैं सफाई कर देते हैं तो पहले जहाँ तक मैं ट्रेकिंग का सवाल है पहले ट्रेकिंग पर जनसंख्या कम होने से ट्रेकिंग के स्थानों पर कचरे कम होते थे लेकिन ट्रेकिंग के स्थलों के बेस पर मोहल्लों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है जनसंख्या बढ़ने से कचरे भी अधिक होने लगे हैं और उन कचरों ट्रेकिंग स्थानों में कचरे अधिक होते जा रहे हैं जो अस्वच्छता का निशानी है वे कचरे विकराल रूप धारण कर रहे हैं कुछ शहरों में कुछ शहरों में तो ट्रेकिंग है ही नहीं तो क्या कहते हैं ट्रेकिंग नहीं अभाव में नगर निगम की गाड़ियाँ आ जाती हैं और घर घर बाजे बजाकर के कचरा निकालो कचरा डालो ये सबका गाना सुनाकर के लोगों को सजग करते हैं लोग कचरों को बोरे में रखकर के रखते हैं और गाड़ियाँ जो आती हैं गाड़ी जाती है तो उस कचरे में जाकर के गाड़ी को मालिक को दे देते हैं वे रख वे बोरे को खाली करके गाड़ी में डालकर के फिर बोरे को लेकर आ जाते हैं इस तरह से नए शहरों में ट्रेकिंग तो है ही नहीं पुराने जो शहर हैं उन शहरों में ट्रेकिंग की व्यवस्था है लेकिन नए शहरों में तो ट्रेकिंग व्यवस्था है ही नहीं तो गाड़ियाँ ही आती हैं नगर निगम में जो जो शहर हैं नगर निगम की उनके नगर निगम के ओर से कचरे की गाड़ी आती है और कचरे को उठाकर ले जाती है

कि जहाँ तक सफाई का सवाल है नगर निगम में और भी जो सड़क को साफ करने वाले जो कर कर्मी हैं वे प्रतिदिन तो आते नहीं हैं सड़कों पर ही कचरा ये कूड़े करकट का अंबार लगा रहता है शायद कभी के महीना दो महीना में निगम के इस्टाफ आते हैं और सड़कों की सफाई करते हैं तो कुछ एकाध दिन तक वे साफ रहते हैं फिर वहाँ कचरों का अंबार लगा रहता है तो मेरी मजल से मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अस्वच्छता का निशानी है तो जहाँ तक सवाल है मैं भी अपने आस पास की जगहों में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जहाँ लोग हैं जहाँ लोगों का वास है आस पास की जगहों को खुद ही साफ करें और साफ करके बोरे में कचरों को रखें और जो निगम की ओर से कोई गाड़ियाँ आवे तो उसे निगम की गाड़ी में जाकर दे दें वे उनका जो इस्टाफ होगा गाड़ियों की वे कचरे को लेकर गाड़ी में डालकर के आपके बोरे को वे लौटा देंगे तो इस तरह से हम लोग अपने आस पास के जगहों को खुद ही साफ करें सरकार कितनी साफ करेगी निगम या कोई मुंसबिलटी कितनी साफ करेगी ये असंभव है तो जब तक हम लोग अपना सजग नहीं होंगे हम लोग अपने आस पास की जगहों को खुद ही नहीं साफ करेंगे हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा कचरे बढ़ेंगे वातावरण प्रदूषित होगा और हम अस्वस्थ होंगे इसलिए अपने हिफाजत खुद करने के लिए खुद ही अपनी जगहों को साफ करें ये हम लोगों का दायित्व है ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अपनी सफाई खुद करें अपने स्वावलंबी बनें ये मेरा जीवन का उद्देश्य है और मैं भी ऐसा करता हूँ और सभी को इस तरह के विचार को प्रदान करता हूँ आप लोग जहाँ भी साफ सुथरा रहें बहुत जगह हुआ आस पास जगहों को साफ करें और जहाँ तक हो कचरे को रखें तो कुछी कचरे हैं जोकि जिसको सुरक्षित करने के लिए उसको बोरियों में छोटे छोटे जगहों पर रखें गाड़ियों के ऊपर जब आवे तब उसको दे दें तो ये मेरी जगह है